وعلیکم السلام کیا حال ہیں سر ٹھیک ہیں آپ جی سر میں موائل شاپ سے بول رہا ہوں بتائیے آپ کو کون سا موبائل چاہیے سر میرے پاس کئی مختلف کمپنیوں کے موبائل ہیں سر جیسے مثال کے طور پہ ایم آئی کا ہو گیا آئی فون ہو گیا اوپو ہو گیا ویوو ہو گیا تو سر بتائیے آپ کو کس کمپنی کا موبائل چاہیے اس کے علاوہ ریئل می کا ہو گیا لاوا کا ہو گیا آئی کیو کا ہو گیا جی سر جی سر جی جی مل جائے گا سر ریڈمی بھی مل جائے گا ایم آئی میں ریڈمی جی آپ نے سر جو بتایا ریڈمی نائن تو ریڈمی نائن میں چار چونسٹھ میں پانچ ہزار ایم ایچ بیٹری رہتی ہے جو اگر آپ انٹرنیٹ کے ساتھ یوز کریں گے تو ایک دن چل جائے گی پوری آپ کی بیٹری اور اگر آپ ود آؤٹ انٹرنیٹ کے ساتھ یوز کریں گے تو سر دو دن چل جائے گی سر اس میں کیمرا بھی بہت اچھا ہے اس میں اڑتالیس میگا پکسل کیمرا ہے ایک دم کلیئر رہتا ہے اور پورٹریٹ کا بھی آپشن رہتا ہے اگر آپ بیک بیک کا یعنی آپ کے اپنے پیچھے کا بلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن رہے گا اس میں

جی جی سر فوٹوگرافی اچھی ہے اڑتالیس میگا پکسل ہے سر

کیمرے کی زومنگ سر آپ دس سینٹی میٹر تک زوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سر اور بھی کمپنی کے اچھے اچھے موبائل ہیں اگر آپ کو چاہیے تو بتائیے میں اس کی بھی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا ریڈمی ٹوئیل چاہیے آپ کو جی سر وہ بھی مل جائے گا ریڈمی ٹوئیل اس میں بیٹری بیک اپ چھ ہزار ایم ایچ رہے گا اور اس کا کیمرا جو آپ نے پوچھا تھا اس کا کیمرا سر چونسٹھ میگا پکسل رہے گا ٹھیک ہے سر آپ وزٹ کر لیجیے شاپ پہ انشاء اللہ آپ کو مل جائے گی جی جی سر میں واٹسپ کرتا ہوں اسی نمبر سے آپ وزٹ کر لیجیے ان شاء اللہ آپ کو کئی مختلف قسم کی کمپنی